ہم تیرنے کے لیے سوئمنگ پول کو جاتے ہیں ونڈیلا جاتے ہیں جو بہت اچھی پلیس ہے جہاں پر ہر کوئی انجوائمنٹ کرتے ہیں بّچے بڑے بوڑھے ہر کوئی پانی کے لیے پانی کے فوارے آتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے انجوائمنٹ ہوتا ہے ونڈریلا کی ہر چیز اچّّھی ہے جو کہ ٹکٹ ٹویلو ہنڈریڈ ہے ایک اڈلٹ آدمی کا ٹکٹ ٹویلو ہنڈریڈ ہے بہت ہی بہت مزہ آتا ہے وہیں پر جا کر بّچے بھی سوئمنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں بہت اچھی پلیس ہے ونڈریلا